ईअं त महाराष्ट्र में अलॻि अलॻि धर्म जा रहंदा आहिनि मगरि महाराष्ट्र में सभु गॾु थी करे हर हिकु त्योहार खे सुठे सां मल्हाईंदा आहिनि परचार कंदा आहिनि तंहिंमें गरीबनि जो ध्यानु रखंदा आहिनि गरीबनि जा समूह लगन कराईंदा आहिनि अनाथु आश्रमनि में रोटियूं पहुचाइणु किताबूं पहुंचाइणु कपिड़ा पहुंचाइणु तंहिंखां पोइ त्योहारनि ते जीअं ॾीयारी थींदी आहे त मिठायूं पहुंचाइणु बम पहुंचाइणु हीअ सभु कमु शेवा कंदा आहिनि खाधो पहुचाइणु